आं हॅलो अय अय

सो तुजीं व वर्सां कितली म्हळ्ळी आं सो तूं सद्द्या न्ही प्युबर्टी तेजी आतांत जाल्या सुरू सो लायक सो यू हॅव रिच्ड युवर एडॉलसंट एज ओके सो तें तेज्या खातीर न्ही तुज्या बॉडीन हॉर्मोनल चेंजीस जाता कळ्ळें सो तेज्या खातीर तुका अशें मूड स्विंग्स जाता मागीर तुका राग बीन येतलो बोरो तसोत तुका मागीर बॉडीन सगळे तुजे चेंजीस जातली वेगळी वेगळी कळ्ळें न्ही तुजें तशें कितें जाता बीन अशें बॉडी बीन चेंजीस आं सो तूं सो तुका आतां समज तर आनी कसलो प्रॉब्लम आसा हेज्या बद्दल ईफ तुका मूड स्विंग्साच्या ऐवजी समज आनी खंयचे प्रॉब्लम्स जाता अबावट ईन दीस केस ओन्ली जाल तुंवेन येवन म्हाज्या क्लिनिकान येवन म्हाका मेळचें जातलें हा सो हांव न्ही तुजो तुका अपॉयणमॅण दितां परवां येवंक शकता तूं णायण थटी ओके सो पोरवां यो म्हाका मेळ ओके जाता सो तूं परवां यो णायण थटी थंयसर आमी माय उलोवया तुका समज तर कसले आनी मॅडिकेशनाचें गरज आसा जाल्यार तें सुद्दां तुका थंयसर प्रिस्क्रायब करून दिता हांव ओके ओके बरें थँक्यू